नमस्ते हाँ आप कमतिपुल से सब्ज़ी के यहाँ से बोल रही हैं ना सब्ज़ी वाले के यहाँ से सब्ज़ियाँ आपके यहाँ हर तरह की सब्ज़ी रखती हैं क्या

तो सब ताज़ा है इधर आप मतलब कई दिन का टूटा हुआ नहीं ना है अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ ना परसों रामायण बैठने वाला है तो उसके लिए मुझे ढेर सारी सब्ज़ी लेनी है लेकिन सब्ज़ी थोड़ी ताज़ी होनी चाहिए तो भिंडी कैसे है और खीरा जी बड़ा महंगा है कुछ कम नहीं हो जाएगा लेकिन हमें एक दो किलो नहीं लेना है ना हमें बीस बीस किलो लेना है तो कुछ हिसाब से दाम लगा देंगे तो हमको भी थोड़ा कम रहेगा

हाँ हाँ और यह नेनुआ कैसे है तीस रुपये और यह लौकी तो लौकी ख़ब हरी हरी है ना यह नहीं ना कि सूखी है अच्छा और टमाटर अच्छा बड़ा महंगा है टमाटर तो हाँ हाँ लेकिन फिर भी मतलब इतनी सारी सब्ज़ी लेना है तो कुछ कम हो जाओ और प्याज़ लहसुन है कि नहीं अच्छा और लहसुन बहुत महंगा बता रहीं अरे हमको तो बोले हैं कि ज़्यादा लेना है तो वो भी हमको सही दाम लगा करके दे दीजिएगा अच्छा तो कितने बजे आ जाती है अपनी सब्ज़ी के दुकान पर आठ बजे आ जाएँगी यानी मतलब अगर हम किसी को नौ बजे भेजेंगे तो पूरी सब्ज़ी हमको मिल जाएगी आपके यहाँ अच्छा तो कल हम भेजेंगे और यह अदरक उदरक रखी हैं कि नहीं हाँ सबनी अदरख है कि नहीं आपकी दुकान पर अच्छा और हरा धनिया अच्छा हमको पालक भी चाह रही थी बीस किलो अच्छा तो ठीक है कल हम भेजेंगे ठीक है तो कल जाएँगे लोग आप पैक कर दीजिएगा बोरे में अच्छे से